मैम नमस्ते

खाना वाना नहीं खिलाए हैं क्या तबियत ख़राब है ज़्यादा उनका

तबियत वबियत ख़राब ज़्यादा है क्या डाक्टर वह पन्द्रह बीस मिनट लगेगा डाक्टर साहब को कहीं देखाइए थोड़ी धूप ऊप सुबह में तो नहीं बिमार थी नहीं बिमार थी अचानक तो ध्यान देते हैं बच्चे हैं खेलते हैं इधर उधर का धूप में जाते हैं है तो हम लोग देख रेख करते हैं लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं धूप में दौड़ते हैं जाते हैं एक घंटा हमें टाइम लगेगा अभी आएँगे तो दिखाएँगे

दवा ओवा आप देखाइए तब तक हम आ रहे हैं